ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ہمارے مدرسے میں چھٹی کا دن تھا جس میں کہ ہم سب نے مل کر ایک پلاننگ بنایا جس میں کہ ہمارے ساتھیوں کا کی جماعت تھی جس میں کہ تقریباً پچاس بچے تھے اور ہم سب نے مل کر یہ ارادہ کیا کہ آج پکنک منایا جائے اور گوشت پکایا جائے تاکہ ہم سب خوشی خوشی ہو کر کھائیں اور مل جل کر کھائیں تو ہم سب نے اپنی طرف سے سو سو روپیے جمع کیے اور جمع ہونے کے بعد ہم سب ساتھی مل کر بازار گئے اور کھانے والے چیزیں کی ضروریات کو خرید کر پھر مدرسے آئے اور مدرسے میں کھانا پکانے کے لیے جو چیز ہوتی ہے ان سب کو مہیا کر کے ہم سب نے کھانا پکائیں پکائیں اور ہم سب مل کر کھانا پکانے کے بعد خوشی خوشی کھائیں خوشی خوشی کھانے کے بعد ہم سب نے عصر کی نماز ادا کی نماس ادا کرنے کے بعد ہم سب پھر گھومنے کے لیے باہر باہر گئے